हमारे क्षेत्र में विकलांग लोग के लिए ये व्यवस्था है कि उनको मतलब कहीं आने ज़ाने के लिए एक वो होता है न कि उनका वाहन होता है ज़ो हाथ से भी चलाया जाता है ऐसे पैर से विकलांग है तो उनको प्रोवाइड किया जाता है ऐसा नहीं है कि वो उनको अलग भावनाओं से देखा जाए यहाँ की जो मतलब मतलब एक छोटा लेवल पर प्रधानी होता है न पहले देखता है ग्रामीणों को तो वो देखता है तो विकलांग को पहले मार कप होता मतलब जिससे उनका वो नोट किया जाता है कितने हैं फिर उस हिसाब से उनको प्रोवाइड किया जाता है कि क्या क्या जरूरत है उनको हाँ और इस्पोर्ट सेंटर में देखा जाए तो विकलांगों के लिए अलग अलग गेम होता है बॉलीबॉल भी विकलांग खेलते हैं और जैसे उनका पैर पैरलाइज्ड है तो वो हाथ से खेलेंगे उसमें ध्यान दिया जाता है हमारे मतलब ज़िले में तो है थोड़ा सा एक एकेडमी है जहाँ पर विकलांगों को देखा जाता है किया जाता है उनको खेला मतलब खेल कूद में उनका ध्यान दिया जाता है कराया जाता है और